हय आमच्या गोंयांत स्टेडियम आसा तितूंत आमी डिफ्रंट डिफ्रंट खेळ खेळटात जशे की एक मडगांव आसा तो तितूंत आमी फुटबॉल खेळटात तितून आय एस एलाचे प्लेयर्स डिफ्रंट डिफ्रंट टिमी येता खेळपाक अगेन्स्ट गोवा वांगडा आसता त्यो आनी तो स्टेडियम खूब बरो आनी खूब व्हडलो आसा तितूंत क्रिकेट सुद्दां खेळपाक गावता आनी फाटल्या दिसांनी थंय डिफ्रंट डिफ्रंट नेशनल गॅम्स जालेल्यो ते स्टिडियमांत अशें उपलब्ध आसा आमच्या गोंयांत